हाँ सिलाई करते समय मेरा मशीन खराब हुआ था मैंने मशीन को खोला खोल कर के देखा जो है उस सही से साफ सफाई की जो धागा सही नहीं दे रहा था फिर मैंने उसको साफ सफाई करके उसमें धागा डाल करके बकरम में धागा डाल करके उसको फिर दोबारा यूज किया तब भी वह नहीं सही चल रहा था फिर मैंने जो है उसको अपने अगल बगल की पड़ोस की जो है जो सिलाई करती हैं उनको दिखाया उनको दिखाने के बाद फिर भी वह नहीं सही हुआ तब मैंने मिस्त्री को बुलाया मिस्त्री को बुलाया मैंने मिस्त्री को दिखाया मिस्त्री ने उसको मशीन को खोला खोल कर के जो है उसको बनाया उस समय मैं मिस्त्री के सामने ही बैठी थी मैंने देखा कि वह मशीन को किस तरीके से खोल रहा है उसको मतलब उसका क्या खराब है सुई उल्टा लग गयी थी या क्या हो गया था सब मैंने देखा और देख कर के उसी प्रकार से उसको जो है उसी प्रकार से मैंने भी बनाया जब मैंने बनाया तब वह सही चलने लगा इसलिए मैं जान गई मुझे पता चल गया कि इसमें क्या खराबी थी और किस कमी के कारण यह सही नहीं चलती है तब मैं भी उसी तरह से खोलकर के बनाने लगी और वो जो है अब मुझे आ गया अब मैं भी लेती हूँ मशीन और सिलाई सही ढंग से करती हूँ धागा नहीं खराब देता है